ہاتھ سے تیار کیے گیے کپڑے بازار میں تیار کیے گیے کپڑوں سے مختلف ایسے مختلف لگتے ہیں کیونکہ جو گھر میں جو ہم ہاتھ سے جو کپڑے بناتے ہیں جو سلواتے ہیں ہم گھروں میں تو تو ان کپڑوں کی جو بات ہوتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے ان کی جو سلائی ہوتی ہے وہ جو سلائی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح ایک دم صحیح معنوں میں جو ایک اچھی طرح سے کی گئی ہوئی ہوتی ہے اور جو بازار میں جو کپڑے بکتے ہیں یا مارکیٹس میں ہم جاتے ہیں وہاں جو ہم کپڑے دیکھتے ہیں ان کی جو سلائی اگر ہم دیکھیں یا ان کی فٹنگس ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہ جو ایک وہ نیچرل نہیں بات ہوتی ہے جو ہاتھ سے سلے ہوئے کپڑوں میں ہوتی ہے جو گھر کے گھر پہ جو ہم ہاتھ سے سلتے ہیں یا کوئی لیڈیز سلتی ہیں گھر میں ہاتھ سے تو ان کپڑوں میں جو بات ہوتی ہے وہ بات مارکیٹس میں یا بڑی بڑی جو مارکیٹس میں جو کپڑے آج کل بک رہے ہیں ان کپڑوں میں بات نہیں ہوتی ہے اس میں سب سے بہتر اگر ان دونوں میں سے بہتر ہیں تو وہ ہاتھ سے سلے ہوئے کپڑے ہی ہیں تو اسی لیے ہاتھ کے کپڑے بازار کے کپڑے سے مختلف لگتے ہیں کیونکہ بازار کے کپڑے ہاتھ سے سلے ہوئے کپڑے سے زیادہ بہتر نہیں ہیں